जी हाँ मैं अपने रसोई में मौजूद विभिन्न बर्तनों का वर्णन कर सकता हूँ जैसे के तवा तवा रोटी सेकने के काम आता है भगौना सब्जी बनाने के काम आता है बड़ा चम्मच सब्जी बनाते समय उसको सब्जी को हिलाने के काम में आता है इसके अलावा ग्लास जिसमें पानी पी सकते हैं फिर इसके अलावा कप हैं कप में हम चाय बनाके चाय पी सकते हैं फिर बड़े भगौने में हम अगर हमें खीर बनानी है तो हम बड़े भगौने में खीर बना सकते हैं परात जो है उसमें हम आटा गूंद कर उसमें रोटियाँ बना सकते हैं उससे रोटियाँ हम सेक सकते हैं बना सकते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जग है जग में हम पानी भर सकते हैं और पानी पीने के काम में जग का इस्तेमाल किआ जा सकता है तो मेरी रसोई में ऐसे बहुत सारे बर्तन है जो जिनको मैं अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन के कार्य में उपयोग में ले सकता हूँ